میں نے اکیلے سفر کا منصوبہ بناائے بنایا ہے اور مجھے ٹرین کا ٹکٹ بک کروانا ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنی پسندیدہ کلاس میں سفر کروں مثلاً اے سی کلاس کے یا سلیفر کلاس میں لیکن مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا ہے ہو پا رہا ہے کہ میں سفر کی تاریخ پر میری تججیح کلاس ملی مجھے ست دستیاب ہوگی یا نہیں اس لیے مجھے کسی ایسیے شخص کی رہنمائی چاہیے جو مجھے یہ بتا سکے کہ میں صحت کی سیت کی دستیابی کی کیسے چیک کر سکتی ہوں کیا آپ مجھے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ کون سی ویب سائٹ ایپ یا اسٹیشن پر جا کر جا کر یہ معلوماتی ا حاصل کرنے کی جا سکتی ہے